ना ना हमनाय हिसाबै ना हमनाया जेनोबा जों फुवान फिसा जागिनायावनो जों हमो बिनि थाखायनो जोंनि नाफोरा जोबलांनो हमबाय जेनोबा उम बैसागो समाव बिदै लानानै उम फैयो नाफोरा बेफोराव बेफोर समावनो हमनायनि थाखायनो नाफोरा जोबस्रांनो हमदो ओमफ्राय बिदिनो दैमाफोराव बै मासे मानै उम थालांनायफोरखो बेखो बै हाराजो बोनानै ओमफ्राय सिगाङाव मुस्रि साथेनानै उम हमो बेफोरनि थाखायबो नाया दैमाफोरावबो सेस जालांनो हमबाय आरो जि मासे मानै थायो गरंफोराव हाबनानै बेफोरखौबो उम बै कारेन्ट चार्स होनाय माबा दं मेचिन दं बेजो चार्स होनानै उम उम फुथार जोबो बेजों लोगोसे उम बैयाव उम माफा मानै खिसु दैनि बिजानु जाग्रा एम्फौ एनला थायो बेफोरबो बि कारेन्ट चार्स होनायावनो थैफा लांजोब्बाय बिदिनि थाखायनो जोंनि नाफोर बा बारहावाफोराबो उम बया जाहोलांदो नाफोराबो गैया जाहोलांदो इदिनो उम माबा ओ ना हमनाया उम जों जिउ खांनायनि थाखाय खोब बया जालांगासिनो दं ओ दा उम ना हमनायखौ जोंफोरो बेखायनो एसे ओं फाराग दोनथ'नानै हमोब्ला गाहाम जायो जेनोबा उम जि समाव ना फुवान होयो बे समाव हमाब्ला उम मोजां जागौ आरो नाफोरा होमब्ला बारा जोबस्रांलांनाय नङा होमब्लाथाय आगोलनिबायदि थाफिनगोन नाफोरा जाफिनगोन उम ना उम ओ दानिया आरो जेनोबा गुरनाय गुरनायफोराबो बाराद्राय गुरो उम जेनोबा नै खबाइसे मोनदों बे खबाइसेखौल' लाना फैया आरो थांबावनानै लोगो लोगो थांनानै लायबावगोन मोनदो होननानै ओ बिदिनि थाखायनो नाफोरा जोबस्रांलांनो हमदों उम मबे गोदो नाफोरा ओं दामा दामिमोन जेनोबा ओ माइ बारिफोरावनो जानला मोनला ना मोनला बायोमोन ओं गोदो ना हमनायफोरा खममोननालाय दा बिनि थाखायनो उम नाफोरा उम बाराद्राय हमनायनि थाखायनोबो जोबलांनो हमबाय उम इखायनो ना हमनायखो एसे उम खम खालाम नांगौ उम आरो दा उम जेनोबा नाफोरा बा माबाफोरा बया जानायनि जाहोना जेनोबा मुलि होनानैबो नाखौ हमोनालाय बै मुलि होनायावबो नाफोरा थैस्रांजोबो इनिफ्राय बिदि थैनायावबो बै एम्फौ एनलाफोराबो थैयोनालाय दैनि बिजानु जानाय बेफोरनि थाखायबो उम उम दै बिजानुवा ओ थानायनि थाखाय मानिसफोरा बेमार आजारबो जाहोलांबाय थायो उम बिफोरनिफ्रायबो जाथ'बाय